इहा सही ॻाल्हि आहे जाम दफ़ा इहो ॾिठो वियो आहे की न्यूस चैनल वारा जेकी शइ हुननि खे ॾेखारिणी हूंदी आहे उहा ई ॾेखारींदा आहिनि जीअं की जेकी शइ थी आहे ग़लति उन खे बि सही करे करे ॾेखाईंदा आहिनि जेकी वधीक ग़लति थी आहे उन खे सही करे ॾेखारींदा आहिनि अॼ मां तव्हांखे एग्ज़ांपल ॾियां त इंडिया जो ई एग्ज़ांपल ॾिसो इंडिया में कुझु सुठी शइ थिए थी त फॉरेन जा न्यूस चैनल घटि था न्यूस ॾेखारनि पर थोरी बि नंढी ग़लति शइ थिए थी त वधीक चढ़ी करे वधीक उन में मसालो मिर्च विझी करे सॼी दुनिया खे था ॿुधाइनि अमेरिका ईअं केनेडा वारा न्यूस वारा चैनल वारा इन लाइ पाण खे हुन न्यूस जो चैनल जो ईअं मञी न छॾिणो जेको हुननि चयो की उहो ई सच आहे हिन खे हिन खां बचण लाइ पाण खे उन ई थोरी रिसर्च उन जी सचाई थोरो सॼो एग्ज़ेक्ट छा शइ आहे उहो ॼाणु लाहिणी सिरर्फ़ु हिकिड़े चैनल ते विश्वास न करिणो ॿ टे ॿिया चैनलनि ते छा था चवनि हुते ॾिसिणो नेट ते ॾिसिणो अगरि तव्हांखे वधीक इंट्रस्ट आहे त नेट ते वञी करे ॾिसो की सच में ॻाल्हि छा आहे हिन खां तहां सावधान ऐं सची न्यूस ॼाणे था सघो कॾहिं कॾहिं थोरी सी ग़लतफ़हमी न्यूस चैनल वारा फैलाए सॼे देश जो माहौल ख़राब करे छॾंदा आहिनि कूरी न्यूस फैलाए करे तव्हांखां ईअं क्यूश्चन ईअं पुछंदा आहिनि उन्हनि जे इंटरव्यूरनि खां की भई तव्हांखे लॻे की हीअ त सच आहे त उहो ग़लति शइ बि तव्हांखे सच करे ॾेखारींदा आहिनि